राति कऽ हमसब चिड़िया देखयके लेल बहुत अथी करय छै जेनाकि दलाने अरपर गेलहुँ कोनो चिड़िया राति कऽ बाजल तऽ ओ सब गेलहुँ देखय लए तऽ नहि देख पेलहुँ जेनाकि चमगादर आओर देखय छियै तऽ बहुत अच्छा लगैये चमगादर अरके देखके आओर कोनो चिड़िया चुनमुनी आर बाजल दलानपर या अँगनामे या छतपर तऽ हमसब गेलहुँ देखय लए लेकिन देख नहि पबय छी तऽ ओकर चिड़ियाके आवाज सुनि कऽ बहुत अच्छा लगइए चिड़ियाके आवाज बहुत अच्छा लगइए जेकि ओइमे चमगादर छोटे छोटे रहइए उड़ैय बहुत अच्छा लगइए